नेपाल बोर्डर कतऽ यऽ हँ हँ हँ देखल रहतै तब ने जयबै हूँ हूँ कनि पूजा पाठ करैके जायके है कनि पू

हँ

भीड़ो होइया नहि रस्ता तऽ जाम लागल हमरा तऽ कनि देखाइ देखलहुँ नहि है केने माहे जैये

हँ अच्छा हँ हँ हँ पूजे पूजे करेके है जे जायके है देखभाल करबै पूजा पाठ करबै केहन पूजा पाठ होय है से देखबै हँ हँ हूँ हँ पूछि लेबै हँ पूछि लेबै पुलिस दरोगा से ठीक बातो कहतै यै बातो कहतै पुलिस कतेक भीड़मे भीड़मे कहाँ जयबै घुसल घुसल कतेक देरमे कहाँ जयबे घूसै घूसै ओ हूँ अच्छा देख खोजते खोजते रास्ता देखते देखते चलि जयबै पूछैत पूछैत चलि जयबै हँ अच्छा ठीक ओ ठीक है हूँ हँ हूँ हँ चलि जयबै आ कतेक देर लागतै यै वहाँ कतेक देर लागतै हँ ओ ठीक हँ हूँ हँ तऽ बात आब नहि ने कहतै कहतै इधर माहे जाइया उधर माहे कहतै उधर माहे जा उधर माहे आबऽ बड़ हँ ठीक है